स्टॅम्स कॉयन्स किंवां रॉक्स जे कले एकठांय करता तेन्ना मनशाक एक वेगळी उमेद निर्माण जाता आनी बरें ज्ञान देखून मेळटा आनी मन प्रसन्न जाता